जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनोखे व्यंजन हमारे भोजन में शामिल होते हैं इन व्यंजनों को हम कुछ विशेष त्यौहारों पर बनाते हैं जैसे कि मीठे व्यंजन में आ जाएँगे बर्फ़ी जलेबी खीर रबड़ी के सारे मीठे व्यंजन में आ जाएँगे बर्फ़ी को हम इस प्रकार बनाते हैं कि पहले हमें उसमें बेसन को बूंझ लेते हैं नारियल को कीस लेते हैं और एक तरफ़ चाशनी बना लेते हैं फिर बूंझे बेसन में हम चाशनी डालते ते डालते हैं और फिर उसे जमा के काट लेते हैं इस प्रकार हमारी बर्फ़ी बन जाती है जलेबी के लिए हमें बेसन को मैदे को फेटना होता है और उसमें ख़मीर उठने उठने देना होता है और फिर हम चाशनी में फ्रूट कलर मिला देते हैं जिससे फिर हमारी जलेबियाँ बन जाती हैं फिर मसाले वाले व्यंजन में हम जैसे पकोड़े आ जाते हैं पकोड़े आ जाते हैं बहुत से व्यंजन आते हैं पकड़ो के लिए हमें प्याज़ मिर्ची धनिया लेहसुन इन्हें काट काट लेते हैं उसके बाद इन सभी मिश्रण को हम बेसन में मिला देते हैं और इन्हें फिर फ़्राई कर लेते हैं ये हमारे मुख्य व्यंजनों में आते हैं जिन्हें हम हर त्यौहारों में बनाते हैं और इन्हें हम खाते हैं ये हमारे भोजन के मुख्य व्यंजनों में शामिल होते हैं